हलो क्या मेरी बात कैब एजेंसी के मिस्टर संतोष से हो रही है मेरा नाम पायल साहू है आज मैंने आपकी कैब बुक करवाई थी कल बैतूल से आमला जाने के लिए तो मैं वह कैंसिल करवाना चाहती हूँ क्योंकि कल मुझे कुछ आवश्यक काम आ गया है इसके लिए मैं यह टाइम मेरे लिए नहीं मैं जा पा रही हूँ तो इसके लिए मुझे अपने पैसे रिटर्न चाहिए मैं अगली बार मुझे जब भी आवश्यकता होगी तो मैं आपकी कैब बुक करवा लूंगी और अभी कल के लिए तो मैं नहीं जा पाऊँगी मैंने जो आपके खाते में चार सौ रुपये ट्रांसफर किए थे क्या वह चार रुपये आप मुझे रिटर्न कर दोगे मैंने आपको जो ट्रान्स्फर किया है वह आप मुझे पेटीएम कर दीजिए ठीक है धन्यवाद आपका पैसे वापस करने के लिए